کتابوں کے علاوہ میں اخبار پڑھتا ہوں کیونکہ اخبار کے ذریعے بہت ساری خبریں ملک کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور موسم کے بارے میں بھی جانکاری ہمیں ملتی ہیں حادثات کے بارے میں بہت ساری گھٹناؤں کے بارے میں ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے اور میں اخبار کے علاوہ میں سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتا ہوں میگزیں بھی بلاگ بھی پڑھتا ہوں ویسے تو میں ایک طالب علم ہوں اور میری وابستگی کتابوں سے لگی رہتی ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی حالات کو جاننے کے لیے میں اخبار پڑھتا ہوں ان کے مطالعے کرتا ہوں اور میں اخبار میں ٹائمس وغیرہ پربھات خبر انقلاب دینک جاگرن وغیرہ پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی اور آج فیس بک کے ذریعے سے انسٹاگرام کے ذریعے سے اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ساری خبر ایک دوسرے کو بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں جس کے ذریعے سے آج کے حالات میں اخبار وغیرہ بہت کم استعمال کئے جاتے ہیں اور آج کے نوجوان طبقے کے لوگ سوشل میڈیا پلیٹفارم پر زیادہ تر ایکٹو رہتے ہیں جس کے ذریعے سے آج کے زمانے میں بہت ہی آسانی کے ساتھ ایک خبریں دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیئے جاتے ہیں اور وہ خبریں بڑی ہی آسانی کے ساتھ ایک دوسرے تک پہنچ جایا کرتی ہیں